ڈرائنگ لوگوں کے لیے بہت ہی علاج کا ذریعہ ہو سکتی ہے یہ نہ صرف تناؤ تناؤ کو کم کرتی ہے بلکہ انسان کو اپنے جذبات اظہار کرنے کا ایک مکمل طریقہ دیتی ہے جب لوگ ڈرائنگ کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پر پاتے ہیں جہاں وہ اپنی خود کی دنیا میں کھو جاتے ہیں یہ سرگرمی ان کو اصلی دنیا کی ٹینشن سے دور لے جاتی ہے اور ایک طرح سے تجربہ دیتی ہے ڈرائنگس سے انسان کا دھیان بھی بہتر ہوتا ہیں کیونکہ یہ کام بہت ہی باریکی سے کیا جاتا ہیں صبر اور تحقیقات تحقیقی طلب کرتا ہے